असां सिंधी आहियूं हिन करे ॿारनि खे सिंधी सिखाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे असांजी अॻिते जी पीढ़ी खे सिंधियत सां सुञाणपु कराइणु लाइ ज़रूरी आहे ॿार सिंधी ॻाल्हाईंदा त पंहिंजी ॿोली सां जुड़ंदा पंहिंजी जड़ सां जुड़ंदा जुड़ंदा सिंधियत सां हा जे मगर सिंधी खे सिखंदा त भले सि सिंधी खे न सिखंदा त भले ई कोई नुकसानु न थींदो पर असां सिंधी ॿोली सां महररूस रहंदा वेंदासी ऐं बदलाव इहो आहे छाकाणि त असां पाण में सिंधी में कोन ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿियनि भाषा जेका बि आहिनि हू पंहिंजी भाषा में ई ॻाल्हि करनि था पंहिंजे घर में उन्ही भाषाउनि में ॻाल्हि करनि था ऐं असां सिंधी भाषा जो इस्तेमालु ॾाढो घटि करंदा आहियूं